हम एच पी के लैपटॉप लेलियै रहै जे बहुत अच्छा लैपटॉप है ओकर प्रोसेसर भी अच्छा है लैनोवो के लैपटॉप है जादा गरम नहि होइ छै यूज करै पर जादा उतना प्रभाव न पड़ै है बहुत अच्छा लैपटॉप है